हेलो

हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते बोलिए ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा आइएगा ना तो हो जाएगा सब आइए क्या क्या आधार कार्ड और एकाउंट लगेगा तो लगेगा हाँ हाँ हाँ हाँ तो उसके लिए भी आधार कार्ड हाँ हाँ हाँ हाँ अभी तो उसका पूरा ज़ोर शोर से चलता है

हाँ हाँ बन जाएगा बन जाएगा नहीं आप आप ही ले कर आइए क्या कहते हैं अधार कार्ड इसके बाद बस बन जाएगा सिर्फ़ तो उसमें अधारे कार्ड लगता है आइए ले कर हाँ हाँ सब को अलग अलग अधार कार्ड ले कर आइएगा आज कल तो सब का अधार कार्ड बना है ना सब ले कर आइएगा हाँ तो ले कर आइएगा बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ हाँ अलग तब ना अब वह तो आपकी मर्ज़ी जॉइंट रखिए या अलग अलग कीजिए वह सब भी तो आज कल सरकार कहती है कि अलग अलग तो ठीक रहता है आपको जैसी सुविधा लगे वैसा कीजिए पैसा तो नहीं लगता है यहाँ आइएगा तो देखा जाएगा क्या होता है ना क्या नहीं होता है आइएगा तब ना आइए आप वहीं से ख़ाली फोने पर बात कीजिएगा आइएगा तब ना ऑफ़िस कल्याणपुर में हाँ हाँ हाँ हम्म हम्म हम्म चार बजे का तो टाइम है चार बजे तक के तीन बजे तक हाँँ हाँ ठीक है